हेलो जी होटल मैनेजर बात कर रहे हैं क्या जी होटल मैनेजर से ही बात हो रही है सर मेरी जी सर मुझे रूम चाहिए था आपके होटल में जी इसमें आपकी पोल बिल्कुल ए सी रूम चाहिए मेरे लिए हाँ जी पॉलिसी क्या क्या है आपकी हाँ जी क्या सुविधा करके देंगे आप जी जी और आपके नियम क्या क्या हैं आने जाने का और कोई भी जैसे हमारे ओर से जी क्या नियम है ऐसा

हाँ जी और कोई और नियम

हाँ जी जैसे मेरे साथी यदि मेरे दोस्त वगैरह आएँ तो आ सकते हैं क्या जी और जैसे बाइ चांस यदि कोई भी फ्रेंड मेरा नाइट में मेरे पास रुक जाए तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है आपको जी और यदि फ़ैमिली मेम्बर का को फ़ैमिली मेम्बर हो कोई लेडिज़ जी और आपकी कोई और पॉलिसी नहीं है अलग से कोई और पॉलिसी कोई और ऐसा नियम हो जी लाइट और वगैरह थोड़ी न छोड़ेगी रूम की बिल्कुल ए सी हुआ चौबीस घंटे लाइट आएगी जी ए सी चौबीस घंटे चालू रख सकते हैं या फिर जैसे लाइट आएगी तो ही ए सी चलेगा वरना इनवेटर जी लाइट तो चौबिसौ घंटे आएगी न बिजली वाली जिससे ए सी हमारा चौबीस घंटे ऑन रह सके कहीं आप कहीं आप बोल दें की बिजली नहीं है ऊपर से आप इनवेटर से सिर्फ पंखा चला सकते हो ऐसा बोल दें कहीं बाद में जी ठीक है तो मैं और आपसे होटल पर आकर सम्पर्क करता हूँ कितना पेमेंट होगा एक दिन का ठीक है एक बार फिर भी बता देते अंदाज़ से ठीक है और मैं होटल पर आकर देखता हूँ रूम और मैं वहीं कंफर्म करता हूँ जी